जीअं त असांजे भारत देश में घणेई क़िस्मनि जूं भाषाऊं हूंदियूं आहिनि माण्हू ॻाल्हाईंदा आहिनि जीअं त तमिल तेलगू बंगाली गुजराती सिंधी मराठी मारवाड़ी पंजाबी सभिनी क़िस्मनि जे माण्हुनि जूं भाषाऊं अलॻि अलॻि आहिनि पर असांजी जेका कॉमन आहे भाषा हिंदी हर को जात वारो अॼुकल्ह हिंदी थो ॻाल्हाए किथे बि वञो कहिड़े बि प्रांत में तव्हां हली वञो सिंधु हुजे गुजरात हुजे पंजाब हुजे महाराष्ट्र हुजे हिंदी सभु को थो ॻाल्हाए हिंदी त कॉमन भाषा आहे असांजे देश में असांजे हिंदुनि जा जीअं फेस्टिवल आहिनि गणपती गणपती सभु को थो मल्हाए सिंधी हुजनि या मरहिटा गुजराती हुजनि या पंजाबी हर गल गलीअ गलीअ में हर घर में गणपती मल्हाइनि था गॾिजी धूम मचाइनि था नचनि था टिपनि था ॻाइनि था चाहे हो क्रिश असांजी थधिड़ी हुजे सिंधियुनि जी मटिकी ॾिसो धूमधाम सां था मल्हाइनि नचनि खाइनि ॾाढी सुठी तरह ई त्योहार मल्हायूं चाहे गुजरातियुनि जा गरबा खणी तव्हां ॾिसो छा घाघरा चोलियूं पाए डान्सूं था कनि उनमें छा ख़बर थी पए कहिड़ी जाति जा माण्हू आहिनि हिंदी आहे सिंधी आहे गुजराती आहे मराठी आहे पंजाबी आहे सभु जातियूं मिली पाण में त्योहार मल्हाइनि था असांजे सिंधियुनि जे झूलेलाल जा बहिराणा था निकिरनि सभिनी क़िस्मनि जा माण्हू अचनि था हुते असांजे सिंधियुनि जे झूलेलाल जे बहिराणनि जा आनंद था वठनि नचनि था घुमनि था खाइनि था असांजे सिंधियुनि जे झूलेलाल जे बहिराणे जी मौज था वठनि रौनक़ था वधाइनि अची असांजे असांजे जीअं सिंधी डिशेज आहिनि कढ़ी चांवर थियूं ताइरी थियूं उहे बि म ॿियनि जातियुनि जा माण्हू अची खाइनि था असां हिक ॿिए जी ज खाधो बि हिक ॿिए सां एक्स्चेंज था कयूं ॾे वठि कंदा आहियूं उहे असांजी सिंधियुनि जे खाधे जे पुठियां जामु दीवाना हूंदा आहिनि ॿियनि जाति जा मरहिटन जो खाधो ॾिसो मेथी थी थेपला थिया गुजरातियुनि जा असां उहे त खाइनि था पर हू असांजो वधीक था खाइणु पसंदि कनि सिंधियुनि जी कढ़ी चांवर जी हर घर में अॼुकल्ह कहाणी आहे सिंधियुनि जे घर जी कढ़ी चांवर हर घरु घरु थो खाए अची माण्हू पुछनि था अड़े कढ़ी कीअं ठाही अथव असांखे बि त सेखारियो अची घुरंदा आहिनि ॿियनि जातियुनि जे माण्हुनि खे सिंधियुनि जो खाधो वरी वधीक वणंदो आहे सिंधियुनि जा त्योहार ॾिसो थधिड़ी झूलेलाल जा बहिराणा सभु घरु घरु अची मल्हायूं था खाऊं था असांजे देश में इहा स ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे त हर क़िस्में जे जातीअ जा माण्हू गॾिजी पाण में त्योहार मल्हायूं था नचूं टिपूं ॻायूं था झूलेलाल जे बहिराणे में जीअं ताइरी खाइनि था माण्हू ताइरीअ जो आनंद था वठनि ॿियनि जातियुनि वारा आ हा ॾाढी रो मौज ई अची वेंदी आहे